मीडिया वारनि जे बारे में असांजो राइ आहे त उहे असांखे घर वेठे सभु समाचार में लाईव सीन ॾेखारींदा आहिनि जीअं त अयोध्या में राम भॻवान जी मूर्तीअ जी उध्दघाटन थियो उहे असां घर वेठे ॾिसी सघियोसीं असां उते चाहियूं हा त उते हींअर अॻियां अञा ॾिसी सघूं हां ऐं इन में इन जे बारे में घणेई चीजूं हुंदियूं आहिनि जेके असां ॿा वञण खां पोइ ख़बर पवंदी आहे असांखे घर वेठे मीडिया वारा ॾेखारे छॾींदा आहिनि ऐं समाचार में जेस जीअं त गुजरात समाचार अकीला समाचार सौराष्ट्र समाचार दिव्या भास्कर अलाए आहिनि ॿिया वग़ैरह वग़ैरह अलाई कंपनियुनि जा छापा ईंदा आहिनि अखबार ईंदा आहिनि जेके असांखे घर वेठे सभु खबरूं ॿुधाईंदा आहिनि असां पाण ॿुधी करे दुनिया जी ख़बर पई सघंदी आहे छापा घर पढ़ी करे माहौल जे हिसाब सां अॼु कल्ह सभु सही न ॾेखारींदा आहिनि उन में थोरो सचु हूंदो अने थोरो ग़लति बि हूंदो आहे जीअं त हाणे थोरो टाएम वावा जहिड़ो लॻियो हुये हिते चवनि था माण्हू ईअं उॾामनि था ईअं था थियनि पर अहिड़ो कुझु कोन हो ऐं इहो सभु कूड़ु फैलाइणु फैलिजे थो इन जे हिसाब सां माण्हुनि खे वधीक डपु बि लॻे थो पियो ऐं इहो सचु सभु न ॾेखारींदा सचु ॾेखारीनि त एॾी माण्हुनि खे भउ न थिए